हमने आज सुबह एक पेन ली जब हमने इस पेन को खरीदा तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन उसके बाद ये पेन जब हमने लिखना शुरू किया तो धीरे धीरे चलते चलते रुक गया जब हमने इसे को हिलाया डूलाया तो इसकी सिहाई फेंक दी ये पेन मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं आया